जीअं त घर में वधीक पेड़ पौधा ऐं गुल फुल लॻाइण सां परेशानी बि थींदी आहे छो त जेतिरा पौधा घर में बागबानी खे वधीक हणंदासीं ओतिरा मच्छर वधीक थियण जो चांस रहंदो आहे इन करे जेतिरो ज़रूरी हूंदा आहिनि पौधा उहो ई असां लॻाईंदा आहियूं जीअं त असांजे घर में सीताफल जो पौधो लॻल आहे उन खां अलावा पपीते जो पौधो लॻल आहे ऐं धार्मिक दृष्टि सां लॻल समीय जो पौधो लॻल आहे समीय जो पौधे में जेके गुल थींदा आहिनि उन उहे शंकर भॻवान जी पूॼा में कमु ईंदा आहिनि इन खां अलावा मनी प्लांट उहो बि हिक घर में सुठो वातावरण पैदा कंदो आहे ऐं जेके कमियूं आहिनि घर जूं उन खे ख़तमु करण में हू सहयोग कंदो आहे इन खां अलावा तुलसीअ जो पौधो उहो बि घर में लॻाइणु हिकु शुभ आहे जंहिंजी हर घर में पूॼा थींदी आहे तुलसीअ जे पौधे जी हो तुलसीअ जो पौधो बि लॻाइणु ॾाढो वाजिब सुठो आहे इन खां अलावा बाक़ी हर कंहिंजी पंहिंजी पसंदि थींदी आहे वधीक पौधा लॻाइण में बि मच्छरनि जी परेशानी थींदी आहे इन करे जेतिरा घटि हुजनि ऐं सुठा हुजनि ऐं गुलाब जो गुल राबेल जो गुल इहे बि लॻाइण में घर में सुठो लॻंदो आहे उन्हनि जी ख़ुशबू सॼे घर में सुठी लॻंदी आहे इन खां अलावा पौधा हर कंहिंजी पंहिंजी पंहिंजी पसंदि थींदी आहे असांजे घर में इहे ई पौधा लॻल आहिनि